पारा पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्णा नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रानगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर लो चौक रसूलापुर मु मु रसूलाबाद कुर्सी रोड बक्शी तलाब मणीआओ इ इटौउ इटौंजी चिंहट चौक